हमसभ माछ बनाबी जेना सभसँ खाना बनाबयमे टीवीमे सिखलियै माछ तरय माछ भूजय माछ बनाबय मसाला भूजय मसाला पीस प्याज पीसय लहसुन पीसय सभ मिला कऽ मिला कऽ भूजय करय बनाबय हमसभ सीख लेलियै खाना अथीमे टी वी मे तकर बादमे अहाँके खायके खानामे बनाबय लागलियै धिया पुता खाइत छै एखनके जमानामे ओ फास्ता खाइत छै ओ बनाबऽ लागलियै दू अथी खाइत छै बनाबऽ लगलियै रोटी बनाबऽ लगलियै भुजिया बनाबऽ लगलियै माछ बनाबऽ लगलियै चावल बनाबय लगलियै हरेक चीज बनाबय लगलियै एके आइटमके चारि आइटम बनाबय लगलियै एके गो आलूके भुजिया बना देलियै एके गो आलूके तरकारी बना लेलियै एके गो आलूके पराठा बना देलियै दुनिआँ बना देलियै सभटा खा लेलकै दम बना देलियै सभ खा लेलकै ओहीमे सँ हमरासभके खाना बनाबय सीख लेलियै तकर बादमे अहाँके एकदम टी वी मे देखलियै जेकि भुजिया बनैत छै टिपोर बनैत छै फार बनैत छै अंडा बनैत छै मछली बनैत छै मीट बनैत छै बोंडा बनैत छै ईसभके भूजैत छै बनबैत छै मसाला भूजैत छै कए आइटम बनबैत छियै एके चीजके चारि आइटम बना कऽ लोक खुअबैत छै जेना खाइत छै धीरे धीरे हमसभ बनावय सीखि लेलियै टी वी मे हरेक चीजकेँ हमसभ सीख पारि कऽ मे जेना कहैत छै चाह बनबैत छै एना चीनी बनैत छै एना खाना बनैत छै एना रोटी बनैत छै एना माछ बनैत छै एना भात भात बनैत छै एना दालि बनैत छै एना तरकारी बनैत छै सभचीज हम सभ आइटम सीख लेलियै टी वी मे एना खुअबैत छै एना तेल अबैत छै साबुन अबैत छै दुनिआँ अबैत छै हरेक चीजमे अबैत छै हमसभ ओहीमे सिखलियै टीवीए मे देखि कऽ जेना दिन दुनिआँ बनैत छै तेना